खिचड़ी भारत के लगभग हर क्षेत्र में बनाई जाती है यह सरल और पौष्टिक व्यंजन है जिसे घर भी आसानी से बनाया जा सकता है और दाल चावल का ये संयोजन हर भारतीय रसोई में सामान्य है इसे विभिन्न प्रकार की दालों के साथ बनाया जा सकता है यह बहुत ही लोकप्रिय व्यंजन है रोज रोजमर्रा के भोजन में रोटी और विभिन्न प्रकार की सब्जियाँ शामिल होती है इसे घर पर बनाना आम है लेकिन इसे ढाबों और रेस्टोरेन्ट में भी पाया जा सकता हे